सुबुह जो सवेर असुर जो उथी करे अगरि डुकूं पायूं था पंहिंजो पाण खे हलायूं था पंहिंजे शरीर खे ॾाढो आनंदु मिलंदो आहे दिमाग़ ॾाढो स्वस्थ रहंदो आहे शरीर में नंढियूं वॾियूं बीमारियूं एतिरो जल्दी कोन अची सघंदियूं इन हवा पाणी सुबुह जी जेके वातावरण थींदो आहे तमामु सुठियूं हवाऊं थींदियूं आहिनि मन ताज़ी हवा जो हिकिड़ो आनंदु वठे ऐं मतिलबु हुते बगीचे में घुमण सां घणई तरह जा पौधा आहिनि उन्हनि जूं ख़ुशबू पक्षी ईंदा आहिनि उन्हनि जी आवाज़ूं ॿुधो घणेई तरह जो मतिलबु पंहिंजो पाण खे सुक़ून ॾियण लाइ हिकिड़ो माण्हू जेकी चाहे थो उहो सुबुह जो सवेल घुमण सां इहे सभु आनंद मिलंदा आहिनि ऐं इन आनंद वठण लाइ सुबुह जो सवेल वञणु ज़रूरी आहे ऐं हर तरीक़े जा उते जा माण्हूअ जा माण्हूनि जा वीचार व उहे ॿुधण सां पंहिंजो दिमाग़ ते ॾाढो सकारात्मक प्रभाव पवंदो आहे पंहिंजो पाण खे नयूं नयूं गतिविधियुनि में बि शामिल करे सघंदा आहियूं माण्हूं पंहिंजूं पंहिंजूं हालतूं कहिड़ियूं उहो सुभाउ आहे सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो वीचारु रखंदा आहिनि आहिनि बि हलंदे रस्ते असां हिक ॿिए सां आदान प्रदान कंदा आहियूं इहे सभु वातावरण ॾिसण खां पोइ असांखे ईअं लॻंदो आहे असांजो सॼो ॾींहुं ॾाढो सुखो सुठो ऐं सुख सां निकिरंदो उनमें थोरी थकावट थींदी आहे घर में आराम बि सुठो मिलंदो आहे रोटीअ जी गुंजाइश वधंदी आहे पंहिंजो नाश्तो पाणी चङी तरह सां करे सघंदा आहियूं सिहत खे सुधार थींदो आहे घणेई तरह जी बीमारी जेके अनसुन आहिनि जेके साहु खणण जूं माण्हुनि खे घणिन जे तरह जी बीमारी थींदियूं उहे बि असां जूं मिटी वेंदियूं आहिनि ऐं ॾाकण में चढ़ण हेठि मथे चढ़ण पैर शरीर हलायूं था हथ पैर हलायूं था उन्हनि में बि असांखे तकलीफ़ घटि थींदी रहंदी आहे ऐं पंहिंजो पाण खे ॾाढो स्वस्थ ऐं ॾाढो सुठो सम्झंदा आहियूं